आजकल की महिलाओं को शहर की ओर ज़्यादा ही अपनी आकर्षित कर रहीं हैं जिसके वजह से गाँव के युवाओं को यह लगता है कि नहीं मुझे शहर में ही घर लेने घर लेना पड़ता है जिसके वजह से उन्हें अपने गाँव के लोगों से दूर रहना और अपनी आज़ादी से दूर रहना और लड़कियों का क्या है वह तो मॉल और अन्य व्यवस्था में लगी हुई हैं जिससे गाँव में लड़कों का अलग ही जीवन नहीं हो पा रहा है